हेलो हँ कहि दिही जे अहाँके गाँवमे कोन कोन मन्दिर छै कोन कोन पण्डितजी केहन केहन रहै छै मन्दिरमे केना केना पूजा होइ छै हँ हम बिहारसँ आयल छियै हँ हँ हँ बताबू हँ ह्म्म ह्म्म ह्म्म तऽ ओहो बढ़िआँ पूजा होइ छै ह्म्म पण्डितजी आर बढ़िआँ रहै छै ने हँ हँ ओहिमे पूरा भए जाइ छै ने हँ हँ ह्म्म हँ ह्म्म हँ ओतहु पूजा बढ़िआँ होइ छै ने ह्म्म हँ भए जेतै पूरा साफ सुथरा रहै छै ने साफ सुथरा पण्डितजी आर रहै छै हँ तऽ यही पूछयके लिए अच्छा सभचीज बढ़िआँसँ ने यौ हँ मक्खी उक्खी तऽ नहि ने रहै छै मक्खी आरो ह्म्म पण्डितजी बैसै पण्डितजी बैसै छै पूजा करय लए हँ हँ हँ ठीक छै तब ठीके छै अयबै मन्दिर पूजा करय लए हमरो सभके ह्म्म हँ हँ तऽ ठीक छै मिल लेबै हँ ह्म्म हँ हँ हँ हँ हँ अच्छा ठीक छै ठीक छै अयबै तब मन्दिरमे हँ ह्म्म हँ हँ ठीके छै ठीक छै आबै छी मन्दिर घुमय लए आएयब ह्म्म